हा मुंहिंजे शहर में ॿ खां टे लाइब्रेरियूं आहिनि ऐं मूंखे बि अलॻि अलॻि पुस्तक पढ़ण जो शौक़ु आहे मुंहिंजे शहर में अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते लाइब्रेरियूं आहिनि हुन में गवरमेंट जी तयारी करण वारा ॿार ऐं कॉलेज में पढ़ण वारा ॿार ॿार हुन में सॼो ॾींहुं पढ़ण ईंदा आहिनि मुंहिंजे लाइब्रेरी पुस्तकालय लाइब्रेरी जो जेको एरिया आहे उहो सफ़ा शांत आहे हुन में सुबुह जो ॾहें खां वठी करे राति जो ॾहें ताईं लाएब्रेरी चालू हूंदी आहे हुन में अलॻि अलॻि ॿार ईंदा आहिनि पंहिंजो पढ़ंदा आहिनि ऐं पंहिंजी हिते न हली वेंदा आहिनि हुन में मां बि कॾहिं कॾहिं पढ़ण वेंदी आहियां मूंखे अलॻि अलॻि जात जी पुस्तकूं अचण जो इलाही शौक़ु आहे जंहिं में जोक्स बि हूंदा आहिनि ऐं जंहिं में अलाही जीअं की चित्र कला आहे हस्त कला आहे जीअं की रसोई घर खाइण जी वस्तुनि जो कुझु आहे त मूंखे अहिड़ी पुस्तकूं वाचण जो इलाही शौक़ु आहे चित्र कला जी मां पुस्तकूं वाचींदी आहियां जंहिं में अलॻि अलॻि चित्रकार जे बारे में ॼाण थी वेंदी आहे हिन ज़माने में पढ़ाई जो इलाही महत्वु आहे पहिला हेॾी पढ़ाई हूंदी न हुई तॾहिं माण्हू हेॾा होशियारु हुआ न पर हवे जीअं पढ़ाई जो महत्वु वधियो आहे इअं माण्हू होशियार थी विया आहिनि ऐं इअं लाइब्रेरी जो ई महत्वु वधंदो वियो आहे मूंखे हस्त कला जो बि शौक़ु आहे मां जेॾहिं महिल बि पंहिंजो समय गुज़ारे करे लाइब्रेरी में वेंदी आहियां ऐं मां बि सरकारी नौकिरी जी पुस्तक पढ़ंदी आहियां हुन में मां सुबुहअ खां वठी करे शाम ताईं पुस्तक वाचींदी आहियां हिकु शांति जो ज अनुभव कंदी आहियां हा मां अलॻि अलॻि पुस्तकूं बि वाचींदी आहियां हुन में हस्त कला जो ऐं पुस्तक उहो मेन शामिलु आहे हस्तकला जे पुस्तक में हुनजा हस्तकला जा जेका बि झूना थी विया आहिनि मेन में उन्हनि सभिनिनि जा नाला उन्हनि कीअं कीअं पंहिंजी कला जो उपयोग कयो कीअं कीअं पंहिंजी कला खे सम्मान ॾिनो कीअं पंहिंजी कला वधाई हुनजे बारे में बि हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजे भारत में पढ़ाईअ जो महत्व जे लाइ इलाही पुस्तक कया विया आहिनि जंहिंमे पाण खे जागरुकता मिलंदी आहे की पाणि अॻियां पढ़ूं ऐं पंहिंजे सिंधी समाज जो नालो रोशनु कयूं अलॻि अलॻि पुस्तकूं मां बि वाचींदी आहियां सिंधी समाज जे लाइ बि पंहिंजे इतिहास जो बि पुस्तकालय में पुस्तकु हूंदो आहे मां हुनजो बि इतिहास वाचयो आहे पंहिंजे साईं झूलेलाल जो इतिहासु उन्हनि कीअं पंहिंजे भारत कीअं पंहिंजे सिंध वारनि जी रक्षा कई कीअं सिंधियुनि जो विकास थियो छा उन्हनि जो आहे अलॻि अलॻि वस्तु बि हुन में दर्शाई वेंदियूं आहिनि सिंधी समाज जो छा इतिहासु आहे हुन में कंहिं कंहिं व्यक्ति छा सम्मान मिलियो इअं अलॻि अलॻि वस्तु बि पुस्तक में दर्शाई वेंदियूं आहिनि उहा बि मां पढ़ण लाइ पसंदि कंदी आहियां हुनजे सवाइ पंहिंजे लाइ पंहिंजो गणित उहो बि मेन विषय आहे मां हुनजी पढ़ाई लाइ बि अलॻि अलॻि प्रयास कंदी आहियां मां अलॻि अलॻि पुस्तकूं वाचींदी आहियां अलॻि अलॻि वस्तु ॼाणींदी आहियां हुन सां मुंहिंजो मानसिक विकास बि थींदो आहे ऐं हुन सां मां कुझु अलॻि नओं करे सघंदी आहियां ऐं ॿियनि खे बि ज्ञान जी प्राप्ति कराए सघंदी आहियां तॾहिं मां हर समय इहे इछंदी आहियां की जेॾी महिल बि मूंखे समय मिले मां पुस्तकालय में वञा ऐं अलॻि अलॻि पुस्तक पढ़ां तंहिं सां मुंहिंजो समय बि पसारु थींदो आहे ऐं मुंहिंजे ज्ञान में बि इलाही वधारो थींदो आहे तॾहिं मूंखे पुस्तक पढ़ण पसंदि आहिनि